बॉलीवुड फिल्मों में भारत में हर जगह फेशन का रुझान चल रहा है जो भी नया फेशन चलता है हमें हमें बॉलीवुड हमें पिक्चरों के माध्यम से पता चलता है वो पहले हमारे बॉम्बे शहर में आता हैं फेशन फिर हमारे दिल्ली शहर में फिर हमारे ग्वालियर शहर में पुराना हो कर जब हमारे ग्वालियर शहर में आता है पर उससे पहले सारी लड़कियाँ अपनी अपना अपने फेशन के लिए जो मूवी में जो पिक्चर में देखती हैं वही अपने लिए कपड़े वैसे ही सिलवाती हैं जिससे उनका फेशन बरकरार रहे कपड़े उन फिल्मों की तरह ही डिज़ाइन करवाती हैं जैसे आज कल नायरा सूट चल रहा है सभी लड़कियाँ उस सूट को बहुत ही पसंद कर रहीं हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें नायरा ने पहना था वो सूट जो सभी लड़कियाँ आज कल वही सूट पहन रही हैं डिज़ाइन कर के मैंने भी वही सूट डिज़ाइन करवाया है